रनींग रनींग कित्याक कोत्तायी अल्टरनेटीव्ह रनींग व वर्क आवट्स कोत्ताय मागीर तें रनिंग कोत्ता आसतोना एक ऍडवँचर कररपाक मेळटा एक चोवपा मेळटा कितें ऍश कोन सकाळ फूडें गेलो जाल्यार म्हाका थंड वातावरणांत तकली बी थंड उत्ता हॅल्थूय बरी उत्ता हॅल्थ बरी उता स्टॅमिना बरो उरता तुगे स्पीड चोवपा मेळटा तूं कितलें धांवता तो आनी

बरें कॅलरीसूय बऱ्यो मेळटाय बरें हें केलें जाल्यार ते लंग्सां हें केॅपेसिटी कितें बरी जाता मागीर हॅल्थ बरी उत्ता